हलो हा मैडम तव्हां पाखी जी मम्मी पिया ॻाल्हायो मां उनजी प्रिसीपल मैम उनजे स्कूल मां पई ॻाल्हायां हरिओम भेण हरिओम ॿियो हा हा सभु ठीकु आहे सभु ठीकु आहे ईअं कोई हा सभु ठीकु आहे ईअं फिकिरु जी ॻाल्हि न आहे मूंखे तव्हां सां कुझु ॻाल्हाइणो हो त तव्हांजी न न न न न अहिड़ी तव्हां का फिकिरु न कयो तव्हांजी गुड़िया तमामु बढ़िया आहे पढ़ण में बि ॾाढी सुठी आहे अॻे खां अॻरे रहंदी आहे हर कंहिंमें त मूंखे तव्हां सां हिकु ॻाल्हि करिणी हुई की तव्हांजी गुड़िया पढ़ण सां गॾु गॾु ॻाइण में बि ॾाढी सुठी आहे तव्हांखे त ॼाण हूंदी हाणे तव्हां हुन माउ आयो त हा न न त तमामु सुठो न पंहिंजी संस्कृति अॻियां बि ईअं ई वधंदी पाण ॿारनि खे अॻियां वधाईंदासीं ॿारनि खे वेहारींदासीं पाण में घर में चवंदासीं त ॿार बि अॻियां वधंदा न त ॾाढो तमामु सुठी ॻाल्हि आहे हीअ त त मूंखे तव्हां सां हिकु ॻाल्हि करिणी हुई त असांजे राज्य में सॼे राज्य जी इस्कूलनि जो हिकु प्रतियोगिता थी थिए जेका थींदी जोधपुर जिले में थींदी त तव्हांजी नयाणी ॾाढो पाखी जेको आहे उहो ॾाढो सुठो ॻाईंदी आहे त मां असांजे इस्कूल मां हिनजो नालो हिकु चूस कयो आहे सिलैक्ट कयो आहे इनखे मां सोचियो आहे की असांजे इस्कूल मां जो जोधपुर में हिनखे मोकिलियूं त मां सोचियो पहिरीं हाणे तव्हांजे हिनजे माइटण खां पुछण जो तमामु ज़रूरी आहे इहो असां त सभिनि मास्टरानी गॾिजी करे हिनजो नालो ई सिलैक्ट कयो आहे त असां सोचियो आहे हिनखे मोकिलियूं त हाणे जीअं तव्हां चओ तव्हां राज़ी हुजो न न न हीअ हा न न तव्हांखे का ईअं चिंता करण जी ॻाल्हि न आहे मां खुदि इन्हनि सां गॾु वेंदसि मां खुदि पंहिंजे ॿारनि खे वठी वेंदसि त नया मां इन पाखी सां गॾु खुदि वेंदसि त तव्हांखे अहिड़ी का चिंता करण जी ॻाल्हि न आहे भले तव्हां हाणे घर वॾनि खां ॻाल्हाइजो ॾाॾे ॾाॾी खे हिनजे ॿुधाइजो की हिनसां गॾु हुनजी प्रिसिंपल थी वञे त अहिड़ी का ॾप जी ॻाल्हि न आहे मां खुदि वेंदीमास ऐं साॻे ॾींहुं असां अची वेंदासीं हिकु ॾींहुं हिकु ॾींहुं हिकु ॾींहुं जोधपुर ई त वञिणो आहे दादी कोई टैंशन जी ॻाल्हि सुबुह जो वेंदासीं असां ऐं राति ताईं अची वेंदासीं ऐं तव्हां इनमें का सोच जी ॻाल्हि न आहे चिंता जी ॻाल्हि न आहे मां खुदि गॾु वेंदीमास मुंहिंजी नयाणी सम्झी करे मां इनजो ख़्यालु रखंदमि त अहिड़ी कोई सोच जी हा हा हा भले भले भले तव्हां पुछो हा हा न न बिल्कुलु सई अॼु पाण रखंदासीं तॾहिं हूअ ई पंहिंजा ॿार सिखंदा न सही आहे सई आहे हा हा तव्हां भले पुछी ह हा उन्हनि जी उन्हनि खे ख़ातरी ॾिजो की हिननि सां गॾु प्रिंसिपल मैम खुदि थी वञे त कोई अहिड़ी ॾप जी ॻाल्हि न आहे पाण अॻियां वधंदी पाण मौक़ो ॾिंदासीं न न न इहो हाणे मां इहो असां पाण ई असां पाण ई ॿारनि खे तयार कराईंदासीं तव्हां रु हा तव्हां रुगो मोकिल ॾियो इहो असांजो कम आहे असांजी मास्टरानियूं पाण ई ॿारनि खे तयार कराईंदियूं अरे तव्हां हा तव्हां फिकिरु न कयो इयो असांजो कम आहे तव्हां हा इस्कूल में अचे थी त हूअ असांजी आहे तव्हांखां पहिरीं पोइ असांजी आहे ठीकु आहे हा हा हरिओम भेण